शादी जे मौक़े ते काफ़ी सारो सामान घरां सवाइ पाणी जी वधीक ज़रूरत पवंदी आहे इन लाइ पहिरीं त हिकु दिल्ली जल बोर्ड मां हिकु टैंकर घुराइणो खपे ऐं पीअण लाइ ॿिए कंहिं हंधा जीअं आर ओ जो बंदोबस्तु थियल हुजे जंहिंजे लाइ बोटल्स हुअण खपनि पाणी जी बोटल्स बि हुअण खपनि ऐं ॿिए हंधा बंदोबस्तु करण लाइ उते टैंक टैंक रखणु खपनि जेके भरियल हुजनि सो जंहिं करे शादीअ जो समारोह ब बराबरि ठीक सां थी वञे ऐं खाधो ठही वञे बराबरि